साइकिल खरीदैके रहौ

एटलस छै एभन छै हीरो छै रेंजर छै एटलसके छओ हजार पाँच सए पचास एभनके एभनके छओ हजार ओकरो पैरि जेतै हीरोके पैरि जेतै रखो साढ़े छओ हजार पैंसठ सए

कुल बढियें होइ छै मने हँ बढियें होइ छै रख रखाब लेकिन एटलस तनिके हमरा समझ सऽ बेसी तनि बिसेसता बढिऑं रहै छै

हँ छऽ हज़ार पाँच सए सत्तरि इहो भेले मंगियेके

एक सालके आँय

हँ नहि लै थिके हँ हँ ठीक ठीक